नमस्ते हं तो कितनी चाहिए सहहर में चाहिए देहात में चाहिए कहाँ चाहिए तो सहहर में तो भाई दस लाख बीस मिलेगी ऐसे तो मिलेगी नहीं देहात में कम की पड़ेगी और सहहर में ज़्यादा की पड़ेगी अरे महंगी तो है लेकिन लेकिन यह आप आप सहहर में लेंगी तो महंगी पड़ेगी अगर देहात में लेंगी तो इसके आधे पड़ जाएगी शहर देहात से शहर देहात से जुड़ी लेना चाहती हो तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा तो नौ वो की पड़ जाएगी आपको हाँ हाँ नौ ओ की पड़ जाएगी आपको लेकिन वहाँ ज़मीन बहुत अच्छी है ज़्यादा मिल जाएगी कितनी लेंगी पाँच एकड़ लेंगी दस बिगहा लेंगी कितनी लेंगी जितनी आप लेंगी उतना मिल जाएगा आपको और ज़मीन अच्छी से अच्छी मिल जाएगी गेस्ट हाउस बनवाएँ चाहे कुछ बनवाएँ आप सब कुछ मिल जाएगा आपको

मकान के लिए शहर शहर में शहर में के अन्दर आप लेंगी तो दस लाख से कम नहीं मिल पाएगी आपको हाँ हाँ इससे सस्ती नहीं आपको मिल पाएगी अब जैसे उससे कहेंगे थोड़ा बहुत अगर थोड़ा बहुत कम कर लेगा तो कम कर लेगा वरना मुश्किल है अगर कम हो जाएगी अपनी तरफ से हम बहुत कहेंगे अपनी तरफ से तो कहेंगे लेकिन अब उसकी तरफ से क्या बताएँ हाँ तो तो ठीक है तो ठीक है तो चल जाएगा हो जाएगा उससे बोल देंगे तो कर लेगा बोल देंगे तो हो जाएगा आपका हो जाएगा हाँ हाँ हाँ हम हम ऐसा प्लाॅट ऐसा आपको प्लाॅट दिलवाएँगे कि आप आपको सब हर चीज़ की सुविधा होगी इस्कूल बच्चों को इस्कूल मिलेंगे बच्चे को हाँ हाँ बाज़ार जाने की सब हर चीज़ की सुविधा होगी हाँ हाँ इसी हाँ इसीलिए तो वह महंगी है हाँ हाँ लाइट की व्यवस्था ठीक नमस्ते